गेलेनाय होन्ना बुङोबा जोङो नैबे जोंनि जिउवाव जिखिनि जा गेलेनाया जोंनि देहा सोलेर गोसो मेलेम गासैखौबो जौगाहोयो जों बेखौ गेलेनाय होन्ना बुङो लोगोसे फुटबल आरो क्रिकेट आं बे मोन्नैखौ बांसिन मोजां मोनो बे आं जिउवाव सासे गेलेगिरि जानो हायासैमोनब्लाबो हायासैब्लाबो आङो गेलेनायफोरखौ मोजां मोनो क्रिकेट आरो फुटबल मानोना फुटबलखौ फुटबला दिनै बुहुमनि बयबो सुबुंफोरजों अनसायजानाय मोनसे खेला आरो बे खेलाखौ दिनै सुबुफोरा बयबो नायो आरो गेलेनानैबो मोजां मोनो नायनानैबो मोजां मोनो दा फुटबला जाबाय

गुजि मिनिटनि गेजेराव गेलेनाय दा बे गेलेनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो नायनोबो मोजां मोनो आं बान्था मोनाखैब्लाबो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोदों मोनबा गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहा सोलेर मेलेम गासिबो जौगायो लोगोसे क्रिकेट क्रिकेट होन्ना बुङोबा जोंनि बयनिख्रुइबो सिगां सारियाव दङ जे जोंनि भारत हादरा दा बे भारत हादरा दिनै क्रिकेटआव गोबां मुं खामायनो हादों आरो वाल्द कापबो जिथिलांदों दा बेफोरखौनो नुनानै आं खोब गेलेनोबो मोजां मोनो आरो नायनोबो मोजां मोनो दा बे गेलेनायफ्रा दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइबो अनसायजानाय गेलेनाय होन्नानै आं सानो